में जेल्लै हाइकिंग उप्पर जन्नी होनी ते जैदातर मेरे कोल समान होंदा ऐ खानै दा होर ओह् होंदा ऐ जि'यां कि में अपने बैग बिच इक पानी दी बोतल पाई लैनी होनी फिर ओहदे बाद में थोह्डे़ जेह् खाने पीने तांहीं चीजां जि'यां कि ग्लुकोज पाई लैआ कि ताकि में बडे़ ही आसानी कन्नै प्हाड़ चढ़ी सका मिकी पानी दी कमी निं होवै फिर में कुछ बदाम पाई लैनी होनी कुछ मैगी बगैरा पाई लैनी होनी अपने ताहीं ते एह् सारी चीजां में अपने कन्नै हाइकिंग उप्पर लैनी होनी ते मिकी जोल्लै में हाइकिंग उप्पर जाना होंदा ते मिकी इक म्हीना पैह्लें गै बड़ी जादा ही ओह् होंदी कि कि में हाइकिंग उप्पर जाना ऐ ते में हाइकिंग उप्पर जाने कोला पैह्लें बड़ा ही जादा व्यायाम करनी होनी ओह्दे बाद ही हाइकिंग उप्पर जन्नी होनी